बैलगाड़ी की दौड़ बकरी की लड़ाई और मुर्गी की लड़ाई मैंने बचपन में बहुत देखी है और मैं इसे गलत मानता हूँ कि हम मनुष्य केवल अपने आनंद के लिए और कुछ पैसों की शर्त के लिए इनको आपस में लड़ाते हैं और दौड़ाते हैं जिनसे यह बहुत चोटिल भी होते हैं और कुछ जानवर तो मर भी जाते हैं तो अपने थोड़े से लालच में या अपने पैसों की शर्तों को देखते हुए हम इस तरीके के जो भी खेल प्रतियोगिता करते हैं या या इनके लड़ाई लड़वाते हैं तो यह गलत है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको इससे संबंधित कोई सूचना मिली हुई है या जानकारी है तो आप इस पर कार्यवायी करें और गाँव में और कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी प्रचलित है तो इसे तुरंत बंद कराएँ और जानवरों को बचाएँ और इस तरह की प्रतियोगिताओं को आप बैन करें और लोगों को जागरूक करें कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से जानवरों को होने वाले नुकसान और मृत्यु से बचाएँ